جیسے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اپنی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملے تو آپ ہندوستان کی کون کون سی چیز دکھانا چاہیں گی تو تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو تاج محل جو آگرہ میں ہے جس کو شاہجہاں نے بنوایا تھا اپنے وائف کی یاد میں اُس کو میں دکھانا چاہتی ہوں جو یہاں کی بہت ہی مشہور عمارت ہے اُس کے بعد دہلی میں جو مشہور جو موجود مشہور عمارت ہے جیسے لال قلعہ جامع مسجد انڈیا گیٹ اور اِس کے علاوہ بھی بہت عمارت ہیں وہاں پہ اُس کو میں دکھانا چاہوں گی اور اِس کے علاوہ جو یہاں کی مشہور یونیورسٹیز ہیں اُس کو میں دکھانا چاہوں گی اور اور یہاں کے جو ہر جگہ کے الگ الگ پہناوے ہیں جیسے کشمیر وہاں کے جو پہناوا ہے وہاں کا وہاں کے جو ڈریس ہے میں اُس کو دکھانا چاہوں گی اِسی طرح بنگال ہے وہاں کی الگ ڈریس ہے تو میں اُس کو دکھانا چاہوں گی اور اِس کے علاوہ جو یہاں کی مشہور چیزیں ہیں مشہور مشہور چیزوں کو میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گی اور یہی سب میں دکھانا چاہوں گی